میں عام طور پر رنگوں کا انتخاب موسم موقعے اور کپڑے کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتی ہوں اگر کسی تقریب یا تہوار کے لیے کچھ بنا رہی ہوں تو چمکدار اور خوش رنگ جیسے سرخ سنہری نیلا یا سبز پسند کرتی ہوں اگر روز مرہ استعمال کے لیے ہو تو ہلکے اور سادہ رنگ جیسے آسمانی خاکی یا ہلکا گلابی منتخب کرتی ہوں میری رائے میں بہترین رنگ چناؤ کے لیے ضروری ہے کہ ہم کپڑے کی بناوٹ روشنی اور پہننے والے کی شخصیت کو بھی مد نظر رکھیں بعض اوقات متضاد رنگوں کا امتزاج بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اگر اسے سوچ سمجھ کر استعمال کیا جائے میرے پسندیدہ رنگ نیلا سفید اور گلابی ہے کیونکہ یہ ہر موقعے پر اچھے لگتے ہیں اور آنکھوں کو بھاتے ہیں